भायग' दोङो मोजांबा खबरा

दे बुंलाय

थांजागोन मबावबा थांब्ला माने सानफ्रोमबो ड'क्टरफोरा थाखायो अ बर्मागावआवनो ड'क्टरआलाय बेवनो प्रेगनेन्ट मा मोदोम हामा दा ए थांजायो इयावनो मोजां मोजां ड'क्टर दोङो नोङो सोरबा राभा सारनियावबो थांजायो ब्रह्म सारनियावबो थांजायो आरो माने खामानिथ' गैयामोन आं आरो दिनैब्ला सम जानाय नङा हले दिनै आङो बेस्थ'थारलै न'आव गाबोन गाबोनफोरब्ला आं हागोन ओमफ्राय दिनैब्ला आं हानाय नङा मानो होमब्ला बेस्थ' न'आव आरो नै ओंखाम ओंख्रिबो सङाखै नों आगोलावनो खोन्थाब्लानो जायो

ए अ मानो उदै सादो उदै सादो नामा ए आल्ट्रासाउन्ड खालामनांखागोन दा बेयाव थांनानै अ बर्नआवनो ड'क्टरा मोजां मोजां थायो दानिया नालाय सिजारिनबो खालामनो हाखायो नों आरो गोजान तेजपुर गुवाहाटिफोराव लांनो दरखारानो गैया मालाय सब थाजोबो बेयावनो बर्नगावआवनो हस्पिटालावनो आरो जोंनिया खाथिबोना नङा होमब्ला आरो गोजानावलाय माहा गुवाहाटिफोरावलाय लांनायालाय बेसे खस्थ' आरो ड'क्टरफोरखौबो सिनायमोनो ना जोंनि लकेलनि दा नङा होमब्ला

नों सिनाय मोनगोन खोमा

थांनो हागोन दे दस्थाफोराव अ अ

अ दे सिन्था खालाम नाङा आंलाय मानो सम मोनब्ला नोंजो थांफाखागोन दा

अ अ जेबो नङा जेबो नङा दे थांनो हागोन आं दिनैब्ला हले हानाय नङा होननानै सान्दो आरो मानो होमब्ला न'आव मिस्ट्रि सिस्ट्रि दोङोना जाहा इनिखायनो आङो माने दिनि दिनि हाया होननानै नोंखो बुंदो आरो गाबोन थांनो हागोन दे दा आरो बारालाय जेबो जायाखैदां उदैफोरा सानायफोरा दे दे होमब्लालाय ने गाबोन थांनो हागोन दै दे